میرے خیال میں اردو کو کوئی چیلنج تو ہے نہیں اردو کو صرف رسم الخط کا سامنا ہے کہ رسم الخط کو مٹایا جا رہا ہے جس طرح لکھی جاتی ہے ویسے اردو تو سبھی لوگ بولتے ہیں سبھی لوگ بولتے سمجھتے ہیں پورا مادری ہی زبان کہہ لیجیے اُس کو مادری زبان ہرکوئی جو ہندی بولتا ہے وہ اردو بھی بولتا ہے ہندی بول ہی نہیں پاتا آدمی اس میں ہندی کے شبد تھوڑا ٹیڑھے ہیں لیکن اردو میں چاسنی ہے ایک الگ قسم کا ہے تو اس میں اردو اردو بولتا ہے تو آدمی لگتا ہے کہ ہاں اردو بول رہا ہے ہندی بولنے میں ایک دم ایک الگ الگ سا لہجہ آتا ہے اردو بولنے میں الگ چاشنی ہے اس کی اور اس میں جدید اردو لفظوں کا ہیر پھیر اور یہ جو کبھی کبھی اس میں عربی اور فارسی لفظ آتے ہیں تو اردو کو اور نکھار دیتے ہیں اور انہیں زبانوں سے تو بنی ہے اردو ملا جلا کے یہی سب چیزوں سے جیسے عربی ہوئی انگریز فارسی ہوئی اِنہی اِنہی زبانوں کا مِکسچر ہے اردو اور اسی اسی زبانوں سے بنی ہے اردو اس لیے اس میں زیادہ ہی چاشنی ہے